اردو زبان کو لوگ اپنی شناخت اور تعلق کے احساس کے لیے اظہار کرتے ہیں جیسے کہ وہ اس میں شاعری کرتے ہیں غزلیں پڑھتے ہیں قصیدے لکھتے ہیں قطعہ کہتے ہیں نظمیں کہتے ہیں اس چیز سے بھی وہ اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں اور اردو کے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں جو بےحد ہی خوبصورت ہیں جس سے وہ اپنی بات کا اظہار کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی انسان غمی میں ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ آج میں بہت زیادہ افسردہ ہوں تو اس طریقے سے یہ لوگ اپنے جذبات جذبات کا اظہار کرتے ہیں اردو زبان کے ان